असांखे नलके जो पाणी मिलंदो आहे नलके जो पाणी साफ़ु सुथिरो हूंदो आहे हींअर त सरकारु धेमल में दवाऊं विझी करे डायरेक्ट पाणी मोकिले रही आहे अगरि जीअं पाणी सुठो न अचे त असांजो जीवन बि सुठो न हले हींअर पाणी पीअण में बि ॾाढो मिठो आहे ऐं जीअं पाणी न मिले त असांजो जीवन सफ़ा अलॻि थी वञे पाणीअ बिना त रही बि न सघूं छो त पहिरां जल जीवन है जल त पहिरां खपे ई खपे पाणी मिलियो माना असांखे सभु कुझु मिलियो पाणी ॾाढो सुठो ई आहे अगरि जे पाणी किनो ईंदो साफ़ु सुथिरो न ईंदो त असांखे पाणी उॿारे करे पीअणो पवंदो या पाणीअ में फिटिकी विझी पीअणो पवंदो हाणे सरकारु सुठो पाणी ॾेई रही आहे